नमस्ते जी नमस्ते बताइए आप बताइए आपकी क्या सेवा करें आप फोन लेना चाहती हैं हमारे यहाँ तो बहुत सी कंपनियों के फोन हैं आप कोन सी कंपनी का फोन लेना चाहेंगी छोटी या बड़ी कंपनी तो बताइए आप कौन सी कंपनी चाहिए आपको कौन सी कंपनी का आपको फोन चाहिए हमारे यहाँ सैमसंग नोकिया ओप्पो एप्पल आईफोन सब ब्रांडेड हैं तो आपको कौन सा फोन चाहिए सैमसंग का लेना चाहती हैं जी बहुत अच्छा है सैमसंग तो बहुत मल्टिमीडिया बढ़िया सेट है हर चीज़ सैमसंग के होती है और आप तो इसमें कौन सा सिम आप डलवाएंगी फोर जी या फाइब जी फोर जी डलवाएंगी अच्छा बहुत अच्छा है फोर जी तो सारा इससे आपका वाटसप भी कैच करेगा और बहुत अच्छा है जी नोकिया का सिम्पल कीपैड लेंगी तो वह समथिंग ढाई हज़ार की लगभग पड़ेगा और बड़ा वाला अलग अलग रेट के अलग अलग एक ही कंपनी के अलग अलग रेटों कि बहुत सारे रेटों के फोन हैं और आप जैसे रेट का चाहेंगे उतने रेट का आपको मिलेगा आप आइएगा आपका स्वागत है आप आइएगा देखिएगा जो चीज़ आपको पसंद आए बढ़िया अच्छी लगे हर चीज़ वही आप ले लीजिए और कोई आपको जब ख़राब हो तो अब आप गारंटी भी है मेरे यहाँ उसी रेट में आपका फोन चेंज कर दिया जाएगा आपका नया दे दिया जाएगा मरम्मत कराने वाला अब रेट क्या भाई महँगाई का ज़माना है और देखिएगा थोड़ा बहुत दस पचास कंसेसन हो जाएगा आप आएंगी आप देखिएगा भाई हाई फाई मह महँगा वाला ख़रीदेंगी जैसे जिसमें रेट कम करना होगा कुछ पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट तक हम लेस कर देंगे दस बीस पर्सेन्ट लेस कर देंगे ठीक भाई ठीक ओके नमस्ते जी नमस्ते